जब कोई पहली बार जितना बनाता है तो काफ़ी काफ़ी गलतियाँ होती हैं क्योंकि किसी चीज पर आप एक बार में सफल नहीं हो सकते हो प्रयास करने पड़ते हैं अगर आप आप ने पहले से उसपे वर्क किया है तो कुछ हद तक आप जल्दी सीख जाएंगे लेकिन आप जब पहली बार जितना बना रहे हैं तो काफ़ी गलतीयाँ हो जाती है और तभी और प्रयास करना भी एक तब सफल हो पाता है पाएगा जब आप उस चीज में मन लगाकर दिलचस्पी से कार्य करना चाहते हैं क्योंकि बिना मन लगाये दिलचस्पी के तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है कुछ नया भी नहीं सीख पते हैं बार बार प्रयास करने से और ज्यों जैसे शुरुआत से जो की गई गलती है उसमें सुधार आ जाती है और मतलब किसी चीज को सिखाने के लिए मतलब मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उत्सुकता बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उत्सुकता नहीं है तो आप कुछ नया सीख मतलब जो उम्मीद है आपकी वो उम्मीद भी पूर्ण नहीं हो सकती है और किसी कार्य और किसी कार्य को जितना आप मीन्स आनंद लेकर करते हैं तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं आनंद लेकर कोई कार्य करना समझना समझ कर कार्य करना आप जल्दी समझ जाते हैं जी चीज़ों को कैसे हमको कैप्चर करना है वो समझ जाते हैं इसके अलावा एक एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा अभ्यास अच्छा होना चाहिए एक अनुभव जो होती है वो होना चाहिए और अच्छे निर्देश के साथ और आत्मविश्वास और और एक कुशल करने से कार्य में एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की जो जो जो नैतिकता दिखाई देती है वो वो वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन